جی ہاں ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا اسٹیڈیم موجود ہے جس میں جو ہے مقامی ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں مقامی ٹیمیں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں اس اسٹیڈیم کا نام جو ہے اکانا اسٹیڈیم ہے جو کہ لکھنؤ میں منعقد ہے اس اسٹیڈیم میں جو ہے دو ٹیمیں آپس میں کھیلتی ہیں اور یہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے وہاں کے ایونٹس کو دیکھنے کا وہاں کے میچوں کو دیکھنے کا کیوںکہ ان لوگوں کے لیے اس اسٹیڈیم تک پہنچنا وہاں کے میچوں کو دیکھنا یہ آسان ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو وہاں پر نہیں رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے وہاں کا ٹکٹ بآسانی مل جاتا ہے کیوںکہ وہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور کسی بھی طرح سے ان کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی اور بآسانی سے جا کر کے وہاں کے ایونٹس کو دیکھ سکتے ہیں